जी राजकुमार रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं मेरा नाम आज़ाद गिरी है मैं सत्यनगर छिटका नागबरसी से बात कर रहा हूँ मैंने तीन घंटे पहले एक ऑर्डर दिया था जिसमें मेरे आइटम चिकन चिल्ली चिकन लॉलीपॉप चिकन बिरयानी चिकन कड़ी और एक बोतल पानी सलाद के साथ दो प्लेट एक दोना ऑर्डर किया था मुझे ऑर्डर किए तीन घंटे हो गए हैं लेकिन मेरा भोजन मेरे पास अभी तक नहीं पहुँचा है मुझे जल्द से जल्द भोजन देने कृपा करें नहीं तो मैं एक रूपए भी नहीं दूँगा मुझे बहुत देर से भूख लगी है मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा भोजन कब आएगा कृपया करके जल्द से जल्द मेरे पास मेरा भोजन पहुँचाने की कृपा करें